हलो हा जी नमस्ते टीचर हा टीचर ॿुधायो जी कहिड़े सब्जेक्ट में कमज़ोरु आहे टीचर मां त हुन खे घर में जाम ध्यानु ॾियांसि थी पढ़ायासि थी पर हूअ न ॿुधे न थी थोरी मस्तीअ में ईंदी आहे त ध्यानु न थी ॾे ॿुधायो मां छा थी करे सघां अच्छा होमवर्क न जी भले भले वियारो बिलाशकु विहारोसि तव्हां भले मूंखे होमवर्क बि ॿुधाईंदी न आहे न त त मां होमवर्क बि हुनखे विहारे करे कराया मूं खां लिकाईंदी आहे सॼो हा हा विहारोसि पर पोइ हिन खां पोइ जॾहिं हिन खे चालीह मिंटनि खां पोइ छुटी मिलंदी त कुझु आहे बंदोबस्त जो भई ॿार जी छॾे वञण जो छो जो जेका बस या वेन त उहा त हली वेंदी न छुटीअ खां पोइ अच्छा पाणि जी जी जी व वठी वेंदम मां ॿियो कुझु हुनखे न थो अचे ॿियनि सब्जेक्टनि में उहा आहे बराबरि हिस्ट्रीअ में ऐं हिन चालीहनि मिंटनि में हूअ विहंदी त पोइ पढ़ी करे सघंदी बराबरि टेस्टूं टेस्टुनि में मार्कूं खणी सघंदी अच्छा मतलबु ॿिया बि क्लास जा ॿार आहिनि तव्हां वटि हिन सां गॾु

पर टीचर हिकिड़ो ध्यानु कजो न चालीहनि मिंटनि खां पोइ तव्हां सिर्फ़ु हुनखे पाणि सां ई विहार जो जेसि ताईं असां मां केरु अचे न हिन खे वठणु लाइ तेसि ताईं ख़ाली तव्हां हुन खे पाणि सां ई विहार जो इह कंहिंजे बि हथु मोकिलिजो न जी महिरबानी तव्हां जी